मानसिया मानसि महरै थांनानै थानो गोनांब्ला सोलोंथाइआ जोबोरैनो गोनां जाय मानसिया सोलोंथाइनि सोरांजों दावगायो बे मानसिया खोमसिआवबो गावखौ नागिरना मोनो आरो माब्लाबाफोर लामाफोरखौ आन्दायनायबायदि मोनब्लाथाय बे सोलोंथाइआनो मानसिनो सोरांखौ होयो आरो जों माब्लाबा गोसोआव बेले बेजे सान्नाय सानस्रिफोरा फैयोबाथाय सासे गोगो सोलोंथाइ मोन्नाय मानसिया सोलोंथाइनि सोरांजोंनो जिउखौ दानो हायो आरो माब्लाबाफोर गावखौ लानानै लोरबां सान्नाय फैयोब्लाबो नाथाय सोलोंथाइयानो मानसिखौ राफोद खालामो आरो हान्थिनाय लामायाव माब्लाबाफोर रागा जोंनाय बाथ्राफोर फैयोब्लाबो बे सोलोंथाइ मोन्नाय मानसिया गावनि रागाखौ दबथायनो हायो आरो थिक बिदिनो आंबो आंनि फरायनायखौ डिग्रिखौ आङो बगादर ब्रह्म किसान कलेजनिफ्राइ पास खालामदों सिक्सटि नाइन पारसेन्ट थामहिनबा द'जिगु जौखोन्दो लानानै बेनिफ्राइ आङो आंनि डिग्रिखौ फोजोबखांनायनि उनाव आङो एमएखौ क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनिफ्राइ उथ्रिसारदों देग्लायसो नैरोजा नैजिथाम मायथाइआव बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव आं फरायनानै गावखौनो जोबोर थुलुंगाखांनाय मोन्दों जेब्ला आङो बगादर ब्रह्म किसान कलेजआव फरायदोंमोन आरो बेनिफ्राइ ओंखारलांनानै आङो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिआव फरायहैदोंमोन बै समाव आङो सार मेडाममोननि बुंनाय फोरोंनाय आरो बे बायदिनो बायदिसिना बिफाननि हाबाफारि आरो मोनसे बर' बिफानाव थुनलाइयारि गौथुम दं जाय गौथुमनि मुङानो गंगोना बेहाय माच मोनफ्रोमबो थुनलाइनि

वाल मेगाजिन बानायदोंमोन बेहाय आङो गिबियै आंनि सोरजि खौसेथिनि लामाजों खन्थाइखौ फोसावजेन्दों बेनिफ्राइ आङो जेब्लानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बे बायदिनो थुनलाइ ओह गौथुम आरो बिदिनो बायदिसिना हाबाफारिफ्राव बाहागो लाबोदोंमोन आरो बे बायदिनो जेब्ला आं हारसिङै थायोब्लाथाय आं सानखांनाय फैयोमोनदि जिउआव मानसि महरै आं मा गालांनो हागोन बे बायदिनो आं सानै सानैनो

बिनिफ्राइ स्लेट आनजादखौबो होनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों नेट आन्जादा क्लियार जायोबा जाहाथे मोनबा बे बायदिनो आङो पिओइसदि खालामनो जुजिगोन आरो बे बायदिनो कलेज लेभेलाव आङो फोरोंग्रा जानो थाखाय नाजागोन आरो बेखौ आङो हाजार मानसिफोरनि बायदिसिना बेंनाय बा बायदिसिना जेंना जेंसिखौ नेउसिनानैब्लाबो आङो मोगथां महर होनो नाजागोन आरो आंनि थांखिखौ दानो नाजागोन